जय झूलेलाल डांस सां असांखे हिक ॿिए सां मिलण जा मौक़ा मिलंदा आहिनि और इन ई सां जेको आहे न भाई चारो बि वधंदो आहे छोकी इन ई में हर तरह जा माण्हू ईंदा आहिनि हर हुन जा ज़ाति जा उन में कोई भेदभाव न हूंदो आहे जॾहिं असांजी नृत्य कंदा आहियूं या उन में कुझु बि हिसो वठंदा आहियूं त हर माण्हू सां असांखे मिलण जो मौक़ो बि मिलंदो आहे जंहिंसां असांजो प्रेम वधंदो आहे ईअं त माण्हू कंहिं कंहिंजे लाइ समय कोन थो निकारे पर जॾहिं कोई मौक़ो थो अचे त उन में सभेई गॾिजी करे डांस बि कंदा आहिनि ऐं मिलंदा बि आहिनि खाईंदा पीअंदा बि आहिनि हिक ॿिए सां इन सां भाईचारो बि वधे थो प्रेम बि वधे थो पियो हिक ॿिए सां मिलण जी भावना वधे थी हिक ॿिए खे माण्हू प्रोत्साहन ॾिए थो प्रोत्साहन सां माण्हू हिक ॿिए जे अॻिते वधंदो थो वञे